हाँ मैंने ड्राइंग क्लास में एक बार पार्टिसिपेट किया था मैं इस सिक्स ईयर्स की थी जब मैंने ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया था मुझे उतना याद भी नहीं है लेकिन मैं फोर्थ नम्बर पे आई थी और चार पांच स्टूडेंट ने भी भाग लिया था जिसमें कि मैं फोर्थ नम्बर पे आई थी मैंने एक के बाद ड्राइंग क्लास जुवाइन किया था उसके बाद मैंने कभी ड्राइंग क्लास नहीं किया उसके बाद मैं बड़ी हो गई तो कुछ नहीं कर पायी